छह जनवरी उणिवीह सौ अठहतर ॿारहां मार्च उणिवीह सौ ॿियानवे टेवीह अप्रेल ॿ हजार हिकु सतावीह सप्टेंबर ॿ हज़ार नव उणटीह डिसेंबर ॿ हज़ार वीह